आङो गोबां मानसिफोरनि थाखायबो ओंखाम ओंख्रिखौ संनानै होनो हायो मानो होनबा जोंहा जोंनि गामिआव बिदिनो हाबाफोर जायो बे हाबाफोराव बिदिनो संलायो खावलायो जोङो हेफाजाब होलायलायो बेनि बेबायदिनो बोसोराव संनो मोनबाय थायो बिदिनो बोसोराव खनब्रै खनबासो बिदि बुरजा मानसिफोरनि थाखाय जानाय आदार संनो मोनो बिनि उन थाब संखांनाया जोंहा बिदिनो

थाब संखांनाय मानाया बिदि ओंखामफोरखौ जेरै माइरंखौ दैआव दैखौ गुदुं खालामना लानानै बिदि माइरंखौ ओंखाम रुनाय बियो बेफोरबो थाब जायो बिदि ओमफ्राय आरो दालि दालि संनायाबो बिदिनो थाब जायो इनिफ्राय आरो बिदिनो दङ आलु कबि बिदिनो हानानै बिदि लाब्रा संनायाबो एसे थाब जायो आरो अमा बेदरखौबो जेन'बा रुनानै लाखायोबा बियो एवनाया बिबो थाब जायो बिदिनो ना फ्राय एवनायाबो थाब जायो थाब जायो बिदि ओमफ्राय बिदिनो ओंख्रि ओंखामफोरा जेरै अरावनो सङोना अरखौ बिदिनो होयोब्ला बिदिनो थाब मोनो बिदिनो मोजां